ہلو ڈرائیور میں نے آپس میں نے ٹیکسی بک کری تھی بہت دیر ہو چکی ہے اسے وہ کیوں نہیں آئی ہے وقت بہت دیر ہو چکا ہے اس کا نکل چکا ہے تب بھی وہ میرے پاس نہیں پہونچی ہے آپ پلیز اس کو دیکھیں وہ بک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں نے تو بالکل ٹھیک طریقہ سے بک کری تھی اس کو میں یہاں کھڑے کھڑے بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں اس میں بہت ٹائم لگ گیا ہے میں نے ایک مدد کے لئے ہی آپ کے پاس سے ایک ٹیکسی بک کری تھی وہ میرے پاس کیوں نہیں پہونچی ہے پلیز ویریفائی کیجئے